दीपावली के दिन हम लोग मूर्ति बनाते हैं पोखर में से माटी लाकर के उसे सानते हैं पैर है और डंडा का इस्तेमाल करके हाथ और पैर बनाते हैं और बनाने के बाद उसे पेन्ट भी करते हैं दियाली भी बनाते उसमें चमकीले पाैडर भी मिलाते हैं और कलर भी करते हैं ताकि दियाली और मूर्ति हमारी दोनों अच्छे लगें उसे देखकर लोग भी कहते हैं अच्छा है दियाली कैसे बनाई हो तो हम उन्हें भी ऐसे बताते हैं ऐसे ही बनाया करो ताकि तुम भी बनाओ तो अच्छी अच्छा लगे लोग कहते हैं सच सही सच में बहुत अच्छी है मूर्ति हम लोग त्यौहारों में ही इस्तेमाल करते हैं दिया दीपक जलाने में काम आता है बहुत सी ऐसी चीज़ों में जो मूर्ति और दियाली दोनों ही काम आते हैं दोनों का घर में होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर मूर्ति घर में ना हो तो पूजा नहीं हो सकती दियाली घर में ना हो तो दिया नहीं जलाया जा सकता दोनों को